असां जे महाराष्ट्रा में कृष्न भॻवान जो जनमु दही हांडी तमामु धाम धूम सां मल्हायो वेंदो आहे मटिकी टोड़ण लाइ घणियूं ई टोलियु ईंदियूं आहिनि जेके मथे हुअणु सबबु न टोड़े वापसि वेंदियूं आहिनि वरी ॿियूं टोलियूं अची करे टोड़े वेंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजा इनाम खटे वेंदियूं आहिनि माता जा नवरात्रा मल्हाया वेंदा आहिनि नवरात्रनि में व्रित रखी राति जो माता जा भॼन ऐं पूॼा कई वेंदी आहे माता खे जणिया पाइबा आहिनि अष्टमी ॾींहुं नियाणियूं खाराए व्रित व्रित छॾिबो आहे ऐं नियाणियुनि खे सींगार जो सामानु ऐं रांदीका कापियूं पेंसिल लंच बोक्स ऐं ॿियूं बि घणियूं ई गीफ़्ट ऐं दक्षिणा नियाणियुनि खे दक्षिणा ॾिबी आहे नवरात्रनि में डांडियनि जो प्रोग्राम बि तमामु धाम धूम सां मल्हायो वेंदो आहे जंहिं में ॿार ऐं वॾा पाण में मिली सुठा सुठा कपिड़ा पाए पाण में मिली भेदभाव मिटाए धाम धूम सां गॾु ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि